आंगन में कौन सा गाछी लगाना चाहिए फूल और फूले सब कुछ लगाना चाहिए फ़ायदा होता है छत पर भी गमला में फूले बगीचा और उस क्या होता है फूल सब रंग का लगाना चाहिए एलोवेरा लगाना चाहिए वही सब फ़ायदा होता है और सब कुछ होता है बढ़ियाँ सा आंगन में छोटा वाला गाछी लगाना चाहिए छोटा अंगना है तो छोटे भी गाछी होता है बढ़ियाँ और गमला में भी छोटे गाछी होता है बढ़ियाँ सब कुछ बढ़ियाँ होता है और खेत पथार में आम कटहल लीची नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है ये सब ये सब बहुत बढ़ियाँ होता है सब कुछ बढ़ियाँ होता है कौन सा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आम कटहल और नीम का पेड़ सब कुछ बढ़ियाँ होता है इतना सारा अथि करना चाहिए अमरूद भी फल बढ़ियाँ होता है अनार भी बढ़ियाँ होता है और अंगूर है सो भी बढ़ियाँ होता है इतना बढ़ियाँ होता है सब कुछ करना चाहिए खेती भी करना चाहिए खेत में बहुत बड़ा प्लॉट है तो बहुत बड़ा गाछी भी लगाना चाहिए तो खेते में ये सब उगता है बड़ा गाछी और क्या करना चाहिए फिर देखभाल भी करना चाहिए फल देगा तो चिक्कन से रहना चाहिए फल स्प्रे अथि करना चाहिए तब फल टिकेगा उसके बाद वो सब कुछ होगा सब कुछ नीम का पेड़ हवा देता है सब कुछ बढ़ियाँ देता है बगल में गाछी है तो बहुत अच्छा लगता है ये सब ये सब करना पड़ता है आम कटहल लीची सब कुछ लगाना चाहिए अगर बड़ा प्लॉट है तो सब कुछ करना चाहिए और क्या करना चाहिए बैठे बैठे रहते हैं तो आम कटहल लगा देते हैं आंगन भी सब कुछ कर लेते हैं सब कुछ अपना कर लेते हैं और आम कटहल् भी खेत में जाकर लगा लेते हैं बैठे देखभाल भी करते हैं उसके बाद पानी भी डालना पड़ता है जो गाछ अच्छा रहेगा सब कुछ जाकर कर लेते हैं मेहनत करते हैं सब कुछ करते हैं और क्या करना चाहिए बैठे बैठे सब कुछ करते हैं एक